اردو زبان اردو زبان ایک ایسی زبان ہے جو کہ بہت میٹھی زبان ہے جس کے لکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے سننے میں بہت اچھا لگتا ہے اس کو اور اس کو جب ہم ایک تحریر کے طور پہ لکھتے ہیں تو ہمیں ایک ایسا اچھا محسوس ہوتا ہے کہ بہت خوبصورت سی زبان ہے اس کی تاریخ کو دیکھیں تو اردو زبان فارسی سے نکل نکلی ہوئی زبان ہے جس سے فارسی سے کچھ لی الفاظ لیے گئے ہیں اور ایک زبان بنی ہے اس کی تاریخ کے بارے میں اگر بات کریں تو اس کی تاریخ کو بڑھانے کے لیے جو ہمارے مغلوں کے ٹائم کے لوگ تھے جیسے بہادر شاہ ظفر مرزا غالب اور بھی بہت سے لوگ تھے انہوں نے اس پہ بہت محنت کی جس کی وجہ سے آج تک اردو زبان کا آغاز ہو چلا آرہا ہے اس کے علاوہ ہمارے ایریے میں جب ہم لوگ بڑے ہوئے تو ہمیں پتا لگا اسکولوں میں جا کے اردو زبان کو سیکھا سیکھ کے اس کو پڑھا اس کے پڑھ کے بعد جیسے شعر و شاعری میں یا پھر اس مضمون میں ہم نے الگ الگ طریقے سے اردو زبان کو بڑھاوا دیا جس کی وجہ سے آج اس کی تاریخ زندہ ہے اگر پرانے مغل کے لوگ نہیں ہوتے تو ہوسکتا ہے اردو زبان بھی نہ ہوتی